छा मूंखे अॻिले महीने जे लाइट जे बिल जी कापी मिली सघे थी त मां अॻिले महीने जो हिसाबु किताबु सुठी तरह ठाहे सघां